डोगरी साढ़े आस्तै बड़ी गै जरूरी ऐ ते अस डोगरे आं ते साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग हे ओह् बी डोगरी गै बोलदे हे ते अजें बी डोगरी गै बोलदे हून जेह्ड़े पढ़ा दे तां ओह् पढ़ाइयां करी करी इंगलिश ते अंग्रेजियां बोलदे न लेकिन जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् साढ़े ताईं जमाने दी डोगरी ऐ अस बोल्ली निं सकदे जेल्लै अस पैदा नेईं हे होए दे एह् साढ़े मांऽ बब्ब बी पैदा नेईं हे होए दे ते जदूं शा बी पैह्लै बड़ी परानी डोगरी ऐ ते जेह्ड़ी भाशा अस भुल्ली जा दे आं लेकिन असें इसी भुल्लना नेईं चाही दा असें इसी होर जादा बढ़ाना चाहिदा ऐ ते अस एह् समझी सकदे कि साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ ते एह्दे सिवा किश होर बी नेईं ऐ ते एह्दे वास्तै असें करना चाहिदा केश ते इ'यां मिगी लगदा जेह्ड़े डोगरी भाशा ऐ न जेह्ड़े लोक होंदे ओह् बी बड़े चंगे होंदे आं उं'दे कन्नै डोगरी भाशा गी बड़ा जरुरी समझने आं ते उं'दी अपनी देश दी शान होंदी ऐ ओह् उं'नें डोगरी ही एह् बी आखन लेकिन प्हाड़ी निं होंदी ओह् डोगरी बोलदे अपनियां अपनियां भाशां होंदियां

उनें ई इस्तेमाल करना नेईं औंदा ऐ ते इस्तेमाल करना आना लेई ऐ उ'नें ई तां किसै चीजै दी दिक्कत बी निं होंदी ऐ तां ओह् डोगरी बनी सकदी ऐ

बड़ी गै मिट्ठी ऐ ते बड़ी गै चंगी ऐ क्योंकि डोगरी जेह्ड़ा बोलदा ते ओह्दे मूहैं च इ'यां लगदा ऐ जि'यां मिठास भरी होंदी ऐ खुशी लगदी ऐ और बड़ा गै आनंद मिलदा ऐ सुख मिलदा ऐ चैन मिलदा ऐ बड़ा किश मिलदा ऐ इत्त गल्ला साढ़े आस्तै डोगरी बड़ी गै जरूरी ऐ